हमरा घरमे एक गायके बछड़ा छै जेकि खेतीके कार्य बड़ा अच्छासँ करैत छै ओ बछड़ा बहुत सुन्दर छै तऽ सुन्दर लागैत छै आओर घरमे सभ केओ अच्छेसँ ओकरा देखभाल करैत छै आओर बढ़िआँसँ सभ केओ राखैत छै किआकि बछड़ा देखएमे भी अच्छा लागैत छै आओर जेनाकि बोलले रहि कि सबको सभ सभकेँ गायके बछड़ा जे देखएमे छै बढ़िआँ लागैत छै सभ केओ ओकरा बढ़िआँसँ पालैत छै जेनाकि घरमे ओकर नाम भी मतलब सभके छै बिजली गायके बछड़ाके नाम बिजली रखने छिऐ आओर सब केओ ओकरासँ प्यार भी करैत छै बढ़िआँसँ जाहिसे गायके बछड़ा भी देखएमे बड़ा सुन्दर लागैत छै ताकि बड़ा आओर घरमे सब केओ ओकर देखभाल भी बढ़िआँसँ करैत छै बढ़िआँसँ करैत छै आओर जेनाकि कहलिऐ जेकि गायके बछड़ा ओतना सुन्दर छै ने ओ घरमे सब सबके साथ भी खेलैत उलैत छै इधर उधर करैत छै गायके बछड़ा एहन नीक छै कि की बतबिऐ अहाँकेँ गायके बछड़ा जेनाकि कहल जाइत छै आब ओ छै ने जेना ओएह सब आओर कि गायके बछड़ाके नाम घरमे सब केओ बिजली भी रखले छै ओकर नाम सब केओ ओकर नामसँ ही बुलाबैत छै नामसँ ओकरा बुलाबैत छै बिजली आओर ओ जहाँ भी रहैत छै ओ सुनिके दौड़िके आबि जाइत छै आपस आ घरमे सब केओ ओकरा बढ़िआँसँ प्यार भी करैत छै गायके हर मानले हर गायके बछड़ा जेना कहलिऐ सबकेँ घरमे बैठाना चाहिए ताकि ये गोबर ओबरके दिक्कत विक्कत भी नहि हुए इसिलिए गायके बछड़ाके बढ़िआँसँ रखना भी जरुरी छै इसिलिए ओ ताकि बढ़िआँसँ ओकरा भैंस ओ गायके बछड़ाके खाइ पिऐके लिए घास भूसा आओर पशु आहार ई सभ दै छै सुबह शाम आओर बढ़िआँसँ खुअबै छै इसलिए फेर गायके बछड़ा देखएमे भी सुन्दर छै आओर सभ काम दौड़ि दौड़िके बढ़िआँसँ करैत छै इसिलिए गायके बछड़ा सुन्दर लागैत छै